औ औ जासिगोन ने औ औ औ बुंलाय ओह ओह ओह ओह ओह दाथ' क्लासाव नेक्सटाव नायनोसै जोङो जोंहाथ' ओह ताब्लानिया दाद्राया जाबाय दाखलि ना दाद्रानाबो जाबाय ओमफ्राय नेक्सटाव जोङो साबदाल नायनोसै आरो खाहारुबानि थेखाफोरखौ नायनोसै एसे लोगोसे दुइ गुन थिन गुन बेखिनिखौ नायनानै माबाखौ माबानोसै आरोखि नों एसे नायबोबानो जाबाय से दुइ गुनखौ नायबो औ औ औ औ औ जागोन दे बेखौ दुइ गुनबो बानायनोसै ओह ओह ओह दुइ गुन थिन गुन ओमफ्राय सारि गुनखौ नायनोसै जोङो ओमफ्राय बेनि उनाव बेजों लोगोसे माने बलि आखाइनि बलिखौबो जों नायनोसै आरोखि आखायनि जे थालि जों हुयो बे माबोरै जों होनांगौ बेखौबो एसे नायलांनोसै नै नेक्सट क्लासाव जोङो माबाखौ दाद्रा साबथाल आरो नै खाहारुबा नायनोसै दे बेनो जाहैसिगोन माबानानै हो बाखि खिनिखौ माबाना लांबाय थानोसै बाखि नेक्सट क्लासाव मोजाङै लोगो मोनलायसै होन्ना सानबाय ना ओरैनोथ' प्रेकटिस खालायबाय दं आत्सा आत्सा आत्सा जेखिजाया नायदो एसे ओमफ्राय जायखिजाया नों नायग्रो बुस्थुखौ एसे ओमफ्राय जेखिनि बुजियाखै दाखोलि क्लासाव बेखौ आंनाव नों सोंबानो जाबाय नेक्सटाव आं मोजाङै बुजायना होगोन ओमफ्राय अह अह लोगोसे थालबो जोङो नेक्सटाव थाल आरो माबानिखौ नायनोसै एसे थाट माबाखौ परिसयखौ एसे नायनोसै आरोखि ओह थालनि आरो थाटनि बेखौ परिसयखौ जों नायजोबनोसै नङा होम्बा दे होम्बा दा जाया दे जासिगोन होम्बा दे आत्सा आत्सा